السلام علیکم السلام علیکم محمد عثمان بات کر رہے ہیں کیا مظفر نگر سے میں ویلڈر بول رہا ہوں آپ کے ورک شاپ پہ کوئی ویلڈنگ مشین رکھی ہے کیا مجھے چاہیے میری خراب ہوگئی ہے مل جائے گی تو دکان پہ کس ٹائم ملو گا آپ ٹھیک ہے کل آؤں گا میں